मा नांगौमोन माइरङाथ' आजिखालि बे साफर मानिराम बेफोरनो दं र' दामा ओरैनो दा ब्रैजिबा बाजि इदि फानजायो खिना बिसा सलियो माइरंखौ बुरजा बुरजाजोंसो बाथ्रा खमबा लाफैनांगोन बुरजाबा हैनांगोन बेसेसो महननै गाहाम बेव भारा परिगोन देख' आरो

भाराखौ होनदों माला लांनांगोन

दे जागोन दे आरो माबाफोर गुबुन बेसाद नाङा नामा आया दखानावलाय बे गला मोनसेआवलाय मा थायो मा थाया सबानो थायो

जागोन दे खोथा हरखाजोब औ दे

नोंनिखौ खिथाहरजोब खाग्रो थारलानो जागोन दे नाङा एह बाब गलायालाय बोरै सोलिगोन फैसाया आरो उनावसोबालाय खावसेबाबो नांखागोन फैसाजोंसो मावो ना नांगोन एसे मा बुङो एसेबाबो नांथारगोन होनबासो सोलिनो हागोन ना दखानियाबो नङाबालाय बोरै सोलिगोन बेलाय दखानालाय अह दे होनबा गाबोन समनिहाफोर लाना थांसिगोन आरो दा ओरै माबाफोर रायलायनो दंबायो नामा मालनि अनगायै

दाथ' बिखिनिखौल' नांगौबा आङो दा एसे लिरना लानानै गोसोआव थानाय बायदि